مجھے سب سے اچھا کھیل ابھی کے دور میں کرکٹ لگتا ہے چونکہ کہ یہ کئی ملکوں کے بیچ جو گیم ہوتا ہے تو اس کا مزا ہی الگ ہوتا ہے کہ ہاں ہم اس ملک کے ساتھ کھڑے یہ میرا ملک ہے ہندوستان تو یہ جو ٹیم ہے ہندوستان کی یہ ہمارے ملک کو پیش کرتی ہے کہ جی ہاں ہم ہندوستانی ہیں اور یہ ہماری ٹیم ہے تو مجھے کرکٹ بہت زیادہ پسند ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس کے اندر گیارہ پلیر ہوتے ہیں ایک ٹیم میں تو میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتا ہوں اور یہ انڈور گیم تو ہے نہیں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں یہ ہے آؤٹ ڈور گیم تو ہم اس کو فیلڈ میں ہی کھیلتے ہیں دونوں ٹیم میں گیارہ گیارہ پلیر ہوتے ہیں کچھ بیٹس مین ہیں وکٹ کیپر ہیں بالر ہیں آل راؤنڈر ہیں تو یہ عام طور پر جب ہماری چھٹی ہوتی ہے کالجز کی یا پھر آفس سے ہم لوگ جب سٹرڈے سنڈے کو پھری ہوتے ہیں تو ایک گیٹ ٹوگیدر ہو جاتا ہے اور ہم لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ہاں سٹرڈے سنڈے دوستوں کے ساتھ بتانا چاہیے تو سٹرڈے سنڈے کو سنیچر اتوار کو ہم لوگ گراؤنڈ میں جاتے ہیں آپس میں ٹیمس ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں گیارہ گیارہ پلیر دونوں سائیڈ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو کھیلتے ہیں جو کہ بہت ہی روچک مقابلہ ہوتا ہے دل کو چھو جاتا ہے تھوڑی بحث و مباحثہ بھی ہوتا ہے تھوڑا سلجھانا بھی ہوتا ہے اس کے بیچ میں تھوڑی پارٹی بھی ہوتی ہے تو اس گیم کو کھیلنے کا اپنا مزا ہے اس سے اسپورٹ مین شپ ایک ورڈ ہے اسپورٹ مین شپ وہ ڈیولپ ہوتا ہے آپ کے اندر صرف اسپورٹ کھیلنا نہیں اسپورٹس مین شپ ڈیولپ ہوتی ہے اس سے آپ کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے فزیکل ڈیولپمنٹ ہوتا ہے تو اسی لیے مجھے کرکٹ بہت زیادہ پسند ہے اور اس کو فیلڈ میں ہی کھیلا جا سکتا ہے